हां मूंखे हिकु खाधे जे किस्म ठाईण में ग़लती थी वई हुई उहो मुंहिंजे लाइ ॾाढो चुनौती भरियो हुओ जॾहिं मां ढोकला ठाहिया हुआ त मुंहिंजे बेसण नुण ऐं खंड ऐं साइट्रिक एसिड जी मात्रा में ग़लती थी वई हुई त मुंहिंजो ॿेसणु ऐं सभु ढोकला ख़राब थी विया हुआ हुन खां पोइ मां पंहिंजी मां खां उहा ग़लती सीखी ऐं मां ढोकला ठाहिण सीखी वियसि